हलो मेडम मुझे छोटे हेयर कट कराने हैं और ब्लीच कराने हैं क्या मुझे इसकी आप कीमत और बता सकेंगे कितना समय लगेगा नहीं मैं थोड़ा सा मिलिट्री जैसा है लेकिन थोड़ा उससे अपडेट करके वो बहुत ज़्यादा बारीक छोटे नहीं कराना साइड से कान के ऊपर के हल्के छोटे रखना है और ऊपर को उसको मीडीयम मिलाते हुए जाना है इस तरह से ऐसे छोटे कट कराने हैं और मुझे ब्लीच भी करना है फिर जी जी हाँ बालों में ऐसा है कि सामने के जो बाल होते हैं मुझे उसके थोड़ा सा कलर सेट देना है इसलिए उसमें बाकी चेहरे पर भी कर सकते हैं वो आप उसकी कीमत बताइए आपके यहाँ पर कैसा क्या है फिर मैं उसको सोचता हूँ तो आप कीमत जी हाँ बताइए न फिर मैम

अच्छा अच्छा जी

अच्छा और हेयर कट का कितना लेते हैं मैम यहाँ पर अच्छा अच्छा ठीक है सैंपू के साथ करता हूँ लेकिन ब्लीच में वो इस्ट्रेट वाला करना है तो इसमें कितने इस्ट्रिप करते हैं वैसे एक आपने बताया कि एक डेढ़ सौ का है तो जैसे ज़्यादा बाल करने हों सामने के तब कितनी इस्ट्रिप लगेगी अच्छा अच्छा अच्छा

जी जी जी जी जी तो चार इस्ट्रीक के साथ बता दीजिए मैम और समय भी बता दीजिए कितना लगेगा जी जी ठीक जी ठीक ठीक है जी जी ठीक है तो जी हाँ मैं करना चाहता हूँ

ठीक ठीक है न मैम फिर आप जो लुक उसके देखने सुंदर दिखें ऐसा आप थोड़ा सा कर दीजिएगा जी जी ठीक है न मैम फ़ंकी कलर चलेगा

ठीक है मैम जी हाँ मैम तो गोल्डन ही करवा दीजिए मैम ज़्यादा ठीक रहेगा